में मेरे घर जेह्ड़े न ओह् इक्क ग्रांऽ च न इस केतन जेह्ड़ा की शैह्र कोला बड़ी दूर ऐ जद असें कुछ बी चीज़ लैनी होऐ जां खरीदना होऐ तां अस बजार आना पौंदा ते बजार साढ़े घर कोला बड़ी गै दूर ऐ ते फिर असें ई बजार औने आस्तै जिन्ना टाईम लगदा दौ तीन घैंटे स्हानू लग्गी जंदे न इक्क घैंटा सानूं पैदल लगदा ऐ ते इक्क घैंटा स्हानू गड्डी च लगदा ऐ तां ओल्लै जाइयै अस बजार पुज्जने आं ते बजार औने दा कोई मक्सद खास निं होंदा की के मिगी रोज़ गै आना पौंदा ऐ की जे मेरा जेह्ड़ा कॉलेज़ ऐ ओह् बसोहली बसोह्ली बसोहली ऐ ते भी अस गलाई सकने आं जे कॉलेज़ ऐ जेह्ड़ा बसोहली ओह् प्रॉपर बस्स स्टैंड बस्स अड्डे उप्पर नेईं ऐ अस कॉलेज़ जेह्ड़ा ऐ बस्स अड्डे उप्परा जेह्ड़ा अद्धा घैंटा पैदल चलना पौंदा ऐ जां फिर ऑटो बी लेई सकने आं इस करी रोज़ आने जाने कोला बेह्तर ऐ जे में अपने इक्क रिश्तेदारें दे घर रौह्न्नी आं जेह्ड़े की कॉलेज़ कोला थोह्ड़े गै दूर न सड़क उंदे घरै कोला सड़क दा जेह्ड़ा साधन ऐ ओह् कोल ऐ तां जे में उंदे घर रौह्न्नी आं तां फिर उद्धर ओह् आना जाना मेरे लेई सखल्ला होई जंदा जदूं कि असें ई फिर बजार औना होऐ ते फिर असें ई इस करियै आने आं जे इस करियै जां असें ई कुछ खरीददारी करनी होऐ बाकी गल्ल करने आं जे बाकी जो बी साढ़ियां जरूरतां न ओह् ग्रांऽ च पूरियां होई जंदियां जियां की अस ग्राएं च रौह्ने आह्ले लोग न उत्थै सब्ज़ियां उत्थै साग सब्ज़ियां ताज़ा थ्होंदियां न पानी दा बी अच्छा साधन ऐ ग्राएं च ताज़ा पानी बगैरा सारा किश थ्होई जंदा लेकिन इक्क गै प्रॉब्लम दी कमीं ऐ जेह्ड़ा कि घर कोल कोई सड़क निं ऐ ते तां फिरी असल च इस च बड़ी प्रॉब्लम जां बड़ी मुश्कल आंदी ऐ जेकर कुदै जाना होऐ फिर जे असें रोज़ कॉलेज़ जाना होऐ तां फिर अस रोज़ आई जाई निं सकदे आं ते अस एह् गल्ल करने आं ते अस गल्ल करने आं जे में जित्थै रौह्न्नी आं उत्थै शैह्र च उत्थें दे वातावरण दी गल्ल करने आं ते उत्थें जादै गड्डियां न ते उत्थें प्रदूषण दी जादै समस्या ऐ इस कोला मिगी लगदा ऐ की जे ग्रां च रौह्ना ग्रांऽ दा वाकतावरण जेह्ड़ा ओह् शैह्र कोला बड़ा गै शैल ऐ ते शैह्रें च बाकी सुविधायें जेह्ड़ियां न ओह् ते शैह्रें च बी होई जंदियां न पर जेह्ड़ियां जिन्नियां बी सुविधायें न ओह् शैह्रें च बड़ी आसानी कन्नै पूरियां होई जंदियां जिन्नियां बी मुश्कल